एक बेर अहिना एकटा दोस्त कहलथि यौ भाय चलूने कनी नेपाल घुमय फिरयके लेल कहलियै यौ समय कहाँ अछि व्यवस्था तऽ सबटा अछि समय निकालऽ पड़त रोजी रोटीवला अच्छा देखय छियै निकालय छियै टाइमके सब तैयार अइ अच्छा अच्छा कोनो छै एक दूटा आओर छै हमरो लग ओकरा सबसँ देखय छियै बात करय छी ओ सब रेडी होइए नहि हैत तऽ शनि दिन निकलब रवि छुट्टिये रहय छै रविदिन अपन आरामसँ घुमैत फिरैत रविके कथीसँ चलब बाइकेसँ चलूने आओर की हूँ हँ आठ दस गोरा भइए जायब चलू तऽ हम एकरा सबसँ बात करय छियै अहूँ बात करियौ एकटा गाड़ीपर दू दू गोरा कऽ कऽ निकलि चलब

कतऽ जेबय

हँ राजनगर हँ हँ ठीक ठीक ठीक छै करय छी बात आओर चलू तहन हँ हँ हूँ ठीक छै